جی جی جی جی اوکے اوکے جی آپ کا نام کیا ہے اوکے اوکے ٹھیك ہے کب سے ہو رہا ہے تین چار دن سے کیا ہو رہا تھا اچھا کولڈ اینڈ کف ہو رہا ہے جی ایکچلی یہ تو یہ خیر یہ چل بھی رہا ہے یہ وائرل ہے ایک جی اور اس میں آپ کو تھوڑا احتیاط برتنی پڑے گی کولڈ کی چیزیں نہ لیں آپ آئس کریم یہ کولڈ ڈرنگ یہ سب آپ کو نہیں لینی ہیں جی جی جی اور باقی باقی خیر یہ وائرل ہے میں اس کے یہ ون ون ویک کا کورس ہے تو میں آپ کو کچھ میڈسن لکھ رہا ہوں جی جی تو آپ اس کو لیجیے اور اور اس کے علاوہ کوئی چیز

جی نہیں ایکچلی یہ آپ کو ایک تو میٹ بند کرنا پڑے گا آپ کو ون ویک کا جی جی اور یہ سب کولڈ کی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا آئس کریم کولڈ ڈرنک اور یہ سب تھوڑا روک دیجیے گا اور تھوڑا چاول کا بھی احتیاط کریے جی ایکساسائز کیجیے اور جوس جوس پیجیے موسمی کا ٹھیک ہے باقی میں کچھ جی جی میں لکھ رہا ہوں میں جی اور اور نہیں یہ ایکچلی ابھی یہ ون ویک آپ کا یہ جو کورس چلے گا اس کے بعد اگر آپ کو دوبارہ فیور ہوتا ہے تو پھر آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا تو آپ اس آپ اس دوران وزٹ کر لیجیے گا ابھی تو خیر کچھ میں میڈیسن لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں جی تھینکس